आदा नों बारबि दखाननि रेसट'रेन्टनि मालिक दा देरहासात बसुमतारी आं दा बावैसो नोंथांनि रेसट'रेन्टाव हाय सावमिन अर्डार खालामदोंमोन मानो होनब्ला जोंहानाव आलासि फैगोन नालाय बिनिखायनो बे आलासिखौनो जाहोनो थाखाय आं सावमिन अर्डार खालामदोंमोन दायो ओमफ्राय बे सावमिनखौहाय आं लाथ'नो हानाय नंला मानो होनबा आलासिया सफैयासै आरो आंहाबो मोनसे गोनांथार खामानिनि थाखाय दस्रायाव थांनो गोनां जाबाय बेखायनो बे सावमिनखौ नोंथांनि रेसट'रेन्टनिफ्राय अर्डार खालामनाय सावमिनखौहाय आं नेनोबो हानाय नंला आरो जास्लाबनोबो हानाय नंला बिनिखायनो नोंथांनि बे रेसट'रेन्टनिफ्राय आं अर्डार खालामनाय सावमिनखौ हाय नोंथाङा केनचेल खालामफिन्नो हागोन नामा